नमस्ते

ठीक है शादी पड़ा है मेरी बेटी का मेकअप कराना है बेटी का कितना लहँगा कितना में है कितना में तैयार कर दे मेरी बेटी का ये इतना महँगा है पंद्रह जनवरी के पंद्रह जनवरी को शादी है पंद्रह जनवरी को ठीक है तो मेरे बेटी को दस हज़ार में तैयार करेंगे ठीक है अच्छा सजाना है कौन कौनसा मेकअप करती हैं चेहरा खराब नहीं होना चाहिए लाइट भी रहे चेहरा पे ठीक है अच्छे से तैयार करना गहना गहना कौनसे देंगे ठीक है तो अच्छा गहना रहे ये मेरी बेटी अच्छी लग रहे तैयार करने में अच्छा लगा है और क्या ठीक है कितने बजे आएँगे ठीक है नमस्ते